जी हाँ ऊँचाइयों से हमको बहुत डर लगता है क्योंकि ऊँचाई पर मैं कभी चढ़ता नहीं हूँ न तो चढ़ा हूँ ऊँचाई से हमको बहुत डर लगता है ऊँचाई से ऊँचाई पर चढ़ने के लिए मैं पहले से ही बोलता हूँ कि मैं ऊँचाई पर नहीं चढ़ूँगा और किसी भी डर या कोई भी आ कर काबू पाने काबू पाना पड़ा है तो मैं हमेशा सतर्क रहा हूँ ऊँचाई पर ऊँचाई पर उतना ही चढ़ता हूँ कि जितना मैं अपने से सेपरेट हूँ उससे अधिक ऊँचाई पर मैं नहीं जाता हूँ ऊँचाई पे मैं कभी चढ़ा भी नहीं हूँ उतना ऊँचाई से हमको बहुत डर लगता है इसके लिए मैं कभी भी चढ़ा ऊँचाई पर तो बहुत नॉर्मल ऊँचाई पर चढ़ा हूँ ज़्यादा ऊँचाई पर नहीं चढ़ा हूँ पेड़ ओर पर भी मैं उतना नहीं चढ़ता हूँ पेड़ पर भी चढ़ने पे ऊँचाई होता है उसपे भी मेरे को डर लगता है चढ़ने में इतलिए मैं ऊँचाई से डरता हूँ ऊँचाई पे चढ़ ना चढ़ने का मैं दूसरे लोग का सहारा लेता हूँ कि भैया थोड़ा सा चढ़ के एक काम कर दो तो वो लोग हमरा काम ऊँचाई वाला कर देते हैं इसलिए मैं हमेशा ऊँचाई से डर के रहता हूँ कभी भी मैं हमेशा सतर्कता बरतता हूँ ऊँचाई से कोई भी काम पड़ता ऊँचाई वला तो मैं दूसरे का सहारा ले कर भैया एक काम कर दो यार भैया थोड़ा ऊँचाई वाला है मैं दूसरा काम कर लेता हूँ इसलिए मैं डर से ऊँचाई पर नहीं चढ़ता हूँ अब फोबिया पर काबू पाना पर रहा है तो ऊँचाई से कभी मैं डरता हूँ ऊँचाई से मैं हमेशा डरता हूँ इसलिए मैं ऊँचाई पर नहीं चढ़ता हूँ औ ऊँचाई से मेरे को डर लगता है बहुत दिक्कत होती है ऊँचाई पर चढ़ने से लगता है कि उल्टी हो जाएगा चक्कर आ जाएगा हम गिर जाएंगे ऐसा चीज हमको महसूस होता है ऊँचाई पर चढ़ने पर जैसे कि चक्कर आ जाएगा हम गिर जाएँ या तो ऊँचाई पर चढ़ रहे हैं तो उल्टी हो जाता है ऊँचाई पर चढ़ते हैं तो अगर नीचे देखते हैं तो जैसे लगता है कि हम नीचे आ जाएंगे बहुत ऊपर चढ़ गए हैं बहुत अजीब सा हमको नजर आता है ऊँचाई पर चढ़ने में इसलिए मैं ऊँचाई पर बिल्कुल चढ़ना पसंद नहीं करता हूँ इसलिए मेरे को ऊँचाई से डर लगता है आ इसलिए मैं कभी भी ऊँचाई पर चढ़ना नहीं चाहता हूँ बस यही है ऊँचाई से मेरे को डर है